میرا سیکنڈ پروڈکٹ تھا وہ تھا میرا سیمسنگ کا اسمارٹ ٹی وی جب میں چھوٹا تھا مجھ کو اسمارٹ ٹی وی گھر میں لاکر دیا گیا اس میں میں کارٹونس جغرافک چینل اور سیریل وغیرہ دیکھا کرتا تھا جو وقتی تو میرے لیے کافی بہت اچھا تھا جب میں گھر میں بور ہوتا تھا میں اس میں ٹی وی میں کارٹون دیکھتا تھا جیسے میرا ایک یادگار اور فیوریٹ کارٹون ہے ٹام اینڈ جیری اسکوبی ڈوبی ڈو اور بہت سارے ہیں کارٹونس ہیں میں دیکھا کرتا تھا اس میں تو بہت ہی اچھا لگتا تھا اس سے جیسے جغرافیہ چینل سے مجھ کو معلومات بھی ملتی تھی جنگلوں کے باروں میں کیڑوں کے بارے میں جغرافیائی معلومات ملتی تھی لیکن جیسا بولتے ہیں کوئی بھی چیز ایک وقت تک اچھی لگتی ہے اس کے بعد اس کے نقصانات ہوتے ہیں میرے بہت زیادہ ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں درد ہونے لگا میری آنکھیں میں لال پن رہنے لگا میرا سر دکھتا تھا اور آنکھیں سے آنسو آتا تھا جب ہم نے ڈاکٹر کو بتایا تو ڈاکٹر نے کہا یہ ٹی وی کی برائٹنیس سے ہوتا ہے اس وقت مجھے چشمہ بھی لگ گیا کیونکہ میں چھ چھ گھنٹہ ٹی وی دیکھا کرتا تھا